योगा कयला सऽ तऽ बहुत अच्छा लागै छै बाबा रामदेवके बड़का बड़का फील्डमे कयल जाइ छै योगा मतलब कि हमरो आरके करय लए चाहै छियै करै छै हमरो गाममे देख कऽ योगा बाबा रामदेवके योगा तऽ बहुत अच्छा लागै छै देखैमे बड़का बड़का फील्ड जते रहै छै ओते लागै छै बाबा रामदेवके सबकोइ करै छै बहुत अच्छा लागै छै योगा देखैमे कि गामो घरमे देखलियै तऽ आब टी वी मे देखलहुॅं मोबाइलमे देखलहुॅं तऽ हमरो सबके करयमे अच्छा लागल रामदेब बाबाके बाबाके देखैमे बहुत अच्छा लागै छै कतय कतय सऽ लोग जुटै छै बहुत लोग जुटै छै ओकरामे देखै छै बाबा रामदेव बाबाके योगा देखैमे बहुत अच्छा लागै छै सब लोकके सुनैमे देखैमे अच्छा लागै छै योगा बहुत अच्छा योगा करै छै रामदेव बाबा मतलब की आब देखलियै अगल बगलके आदमी देखलकै तऽ आब बड़का फिल्डमे होइ छै योगा तऽ सब देखै छै जाइ छै

मतलब अच्छा लागै छै कतौ कतौ फील्डमे भारी भारी फील्ड रहै छै बड़का बड़का तऽ ओहिमे होइ छै बाबा राम देवके योगा तऽ मतलब हमरो आरके करै छियै आओर लोक सब देखै लए जाइ छै तऽ केना जाइ छै लोक देखै लए तऽ ओहो सऽ करय लागै छियै रामदेव बाबाके बहुत अच्छा लागै छै देखैमे मोबाइलोमे देखै छियै टीविओमे देखै छियै तऽ बहुत अच्छा लागै छै तऽ हमरो सबके करय लागलियै आब बढ़िआँ लागै छै तऽ रामदेव बाबाके योगा मतलब की जितना लोग जुटै छै ओहो से देखै छै तऽ ओहो जगह अपन अपन घरमे करै छै आओर मोबाइलोके देखै छै बाबा रामदेव बाबाके योगा तऽ अच्छा लागै छै मोबाइल पर देखै छियै टी वी मे देखै छै तऽ सब अपना अपना करै लागै छै योगा की बढ़िआँ लागै छै सुनयमे भी बढ़िआँ लागै छै योगा देखैमे अच्छा लागै छै तऽ सब करै छै अपन अपन घरमे बाबोके देखै छै रामदेव बाबाके योगा तऽ ओहो करै छै सब आबि आबिके अपन अपन घरमे सबदिना देखैयोमे सुनैयोमे अच्छा लागै छै योगा रामदेव बाबाके बहुत अच्छा लागै छै मतलब की सब देखै लऽ जाइ छै अपन करै छै देखै छै सब रामदेव बाबाके योगा कतौ कतौ बड़का बड़का फील्ड रहै छै भारी भारी बाजारमे लागै छै योगा बढ़िआँ बढ़िआँ रोडके साइडमे लागै छै तऽ मतलब सब जाइ छै सब जुटै छै बाहर से लोग आबै छै सब देखके जाइ छै तऽ मोबाइल आर पर देखै छै अपना देखियोके जाइ छै ओहो सब करै छै योगा बहुत अच्छा लागै छै रामदेव बाबाके योगा देखैमे देखैमे बहुत अच्छा लागै छै रामदेव बाबाके योगा जाइ छै तऽ सबकिछु देखै छै तऽ भारी भारी काम से लोग आबै छै दूर सऽ आबै छै भारी भारी बजारमे लागै छै योगा रामदेव बाबाके तऽ मतलब बड़का बड़का जते रहै छै धीरे जगह ओते फैल जगहमे लागै छै कि मतलब आदमी जुटै सबकिछु देखै योगा देखैमे अच्छा लागै छै केतना आदमी जुटै से एहिठिना अच्छा लागै छै तऽ ई चीज देखै लए जेबै हम देखै छियै रामदेव बाबाके योगा करि रहल छै तऽ बहुत अच्छा लगै छै तऽ अगल बगल से आदमी जे जाइ छै रस्ता पेरा ओहो सुनै लागै छै कि अच्छा लागै छै योगा रामदेब बाबाके हमहुॅं सुनियै तऽ हमहुँ जाके घरमे करियै तैॅं पहिने तऽ मोबाइलोमे देखै छै रामदेब बाबाके योगा तऽ ओहो सऽ करय लागै छियै टी वी आरमे देखै छै तऽ ओहो से करय लागै छै लोग सब योगा मतलब बहुत अच्छा लागै छै रामदेब बाबा योगा नहि करैमे तऽ भारी भारी बजारमे लागै छै आब छोटका शहर आरमे आदमी सब जुटै छै तऽ नहिये नै छै